हा हा हिकु बार जॾहिं मां सिलाई कंदी हुअसि रेखा दादी खां त मां वॻनि ताईं पहुची वियसि वॻा सिबण लॻियसि त मुंहिंजी माउ मूंखे ख़ुदि जो हिकु वॻो सिबण लाइ ॾिनो

त मां कुर्तो त सहुलो कटे छॾियो धीरे धीरे हाणे जॾहिं सलवार जी बारी आई त मां सलवार ते बि कैची हलाए छॾी सलवार बि कटी छॾी पर जंहिं सलवार मां खोले ॾिठी त मूंखां त ॾाढी ग़लिती थी वई मां पाचन वारे पासे ग़लति कैची हलाए छॾी त हाणे जॾहिं खोली त मुंहिंजो त दिमाग़ु ख़राब थी वियो हाणे मां सोचियो की हाणे त ज़रूर घणे माउ बि नाराज़ थींदी दादी बि नाराज़ थींदी पर अंदरि में हिमत धारे मां दादी खे ॿुधायो की दादी हीअ त मूंखां ग़लति कैची हली वई हीअ सॼी मुंहिंजो उचो कपिड़ो मुंहिंजी माउ जी सलवार ऐं हाणे त मुंहिंजी माउ बि मूं ते ॾाढो नाराज़ थींदी त मां उन जो वॻो खारे छॾियो कुर्तो त सहुलो सिबिजी वियो पर सलवार त खरी पई पर दादी ॾिसी करे थोरो नाराज़ बि थी पर वरी चयईं हाणे असां हूंअं ई ॿार आहियूं पोइ मुंहिंजी ग़लिती खे दादीअ सुधारियो दादीअ उन पाचो जेको मूं ग़लति कटियो हुओ उन खे मथे पासे करे छॾईं ऐं मथियो पासो जेको नेफे वारो पासो उन खे हेठि करे चई पुटु वरी इन खे हितां कटिंग करीसि ऐं मथे हिकु नेफे वारे पासे पटी जोड़ाए छॾईं पोइ मूंखे दादीअ चयो त ॾिस पुटु कैची हलाइण खां पहिरीं उन कपिड़े जे बारे में सिधो रखे ॾह बार सोचींदी कर पोइ कैची हलाईंदी कर अॼ त तुंहिंजी ग़लिती मूं सुधारे रखी आहे कपिड़ो बि तुंहिंजे घर जो हुओ तुंहिंजी माउ जो हुओ पर जेकॾहिं तूं ईअं ग्राहक जे कपिड़े सां कयो आहे त उहो त तोसां खफ़ा थींदो ऐं तु तुंहिंजी ग्राहकी ते बि फ़र्क़ु पवंदो त मां मुंहिंजी ग़लिती सां इहा सिख वरिती त जॾहिं बि मां कपिड़े खे कटंदी हुअसि त ॾाढो सोचे सम्झे करे कैची हलाईंदी हुअसि ऐं दादी खे हिकु बार ॾेखारे छॾंदी हुअसि की दादी ॾिसो हीअ सही त आहे न मूंखां वरी का ग़लिती त न थींदी